अंजी आं जी आं जी आं हां आं आये दे शैल बड़े शैल आये दे अं रेट पंज सौ कोला लेइयै पंज दज्हार तगर मिली जाना तुसेंगी आं आं अं अ ठीक ठीक